म्हाका बँकेतल्यान रिटायर जावन आता स वर्सां जाली आनी आता म्हजे कडेन स्पॅर टायम म्हणटा तो भरपूर आसता सो केन्नाय ऑपोर्चूनीटी मेळटा पय तेन्ना हांव ट्रेकाक अवश्य वता कोवीड जावचे पयलीं आमी वाळपय साट्रे म्हणटा थंय गेल्ले तो स्पोट तर इतलो सुंदर आसा वयर उदक सामके थंड सारके आनी म्हाका स्विमींगाची आवड आशिल्या कारणान हांव थंय सुशेगाद मनसोक्त न्हालो सूंश् सवकास पेयलो आनी मजा आयली तो ट्रॅकूय मात्सो चडपाक खूब डिफीकल्ट कसो पूण बाकीचे फ्रेंड आशिल्ले आनी सगळ्यांनी वेवस्थित गेले आनी आयले